میں جنوبی ہندوستانی کھانا پکانا پسند کروں گی کیوںکہ یہ ایسی ڈشیز ہوتی ہیں جو ہمارے انڈیا میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور ہماری دعوتوں میں اور ہمارے جتنے بھی فنکشنس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی کھانا بنایا جاتا ہے اس میں مٹن چکن یا پھر اور بھی ہم ڈال کے بنا سکتے ہیں اور ان میں بہت سی ڈشیز ہوتی ہیں جیسے مٹن کورما چکن قورما اور بریانی جس میں ہم مٹن یا پھر چکن ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارے مذہبی لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں اور اور یہ ہمارے لیے ہمارے اسلام میں کھانی حلال بھی ہوتی ہے